हेलो भईया आप ओला से बात कर रहे हैं मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ वो जबलपुर इस्टेसन पर तो मुझे आते हुए एक बज जाएंगे क्या आपके पास क्या आपके पास अभी क्या कोई गाड़ी मतलब पाँच पहिया पाँच सीटर वाहन आपके पास उपलब्ध है क्योंकि मैं मेरे को आते आते एक बज जाएगा और अभी बहुत ठंड भी है अभी बहुत ठंड भी है और मेरे साथ मेरा परिवार भी है तो इसलिए आप अभी बता दीजिए कि आपके पास कोई वाहन हो पाँस सीटर वाला तो आप बता दीजिए और आप उसको एक बजे तक भेजा देना और मैं पैसे भी ऑनलाइन भुगतान कर दूँगा तो तो अभी आप बता दीजिए आप ढूँढ लीजिए मतलब मिल जाए आपको कोई खाली हो तो आप उसको भेजा दीजिएगा और पैसे मैं ऑनलाइन भुगतान कर दूँगा तो आप देख के बताइए ठीक भईया धन्यवाद